देखियौ कोनो कार्य स्थल पर सार्वजनिक होइ या निजी होइ ओहिठाम जे छै से टकराव कठिन परिस्थिति बनि जाइ छै लेकिन ओहिके संभालऽ के लेल बहुत सारा प्रयास करऽ पड़ै छै जेना आब हमसब जे ग्रामीण छियै तऽ ओहिठाम ओहिके संभालऽ पड़ै छै कोनो काम होइ छै तऽ ओहि स्थल पर टकराव नहि होयबाक चाही ओहि स्थल पर जे छै से नियमित काम हुए के चाही सामाजिक के तौर पर इएह काम सब होइ छै जेना कोनो सार्वजनिक जगह छै आ ओहिठाम जे छै से केओ कब्जा कऽ लेलक तऽ कब्जा केलाके बाद जे छै से ओहिठाम बहुत सारा समस्या आबि जाइ छै दूसरा गुट सऽ दूसरा गुट मे लड़ाइ झगड़ा सेहो हुए लगै छै लेकिन एहन परिस्थिति मे सय्यम सऽ काम लेबाक चाही आओर पंचायत के जे प्रतिनिधि छथिन मुखिया सरपंच हुनको सब सऽ आग्रह करबाबक चाही आओर जे ज्ञानी आदमी छथिन हुनको सब सऽ क्षेत्र मे तऽ एहिमे जे छै से मिल जुलि कऽ काम करक चाही कोनो काम जे होइ छै जेना कार्यस्थल पर मन्दिरे बनै छै तऽ हिन्दू आओर मुस्लिम मे लड़ाइ झगड़ा हुअ लगै छै लेकिन ई सब नहि हुअक चाही जे हर आदमी अगर समाज मे मिल जुलि के रहथिन ने तऽ काम जे छै से बढियाँ सऽ होइ छै आओर समाज सेवा सेहो एगो अपना पऽ नीक रहै छै समाजिक लोक सब जे छथिन कखनो भटकाव पर नहि जाइ छथिन आओर कार्यस्थल पर पहुँचै छथिन आओर कार्यस्थल पर कखनो टकराव नहि होयबाक चाही कोनो कोनो आदमी के निजी जमीन के लेल बटवारा मे सेहो झगड़ा भऽ जाइ छै मारि काट भऽ जाइ छै आपस मे आपस लैड़ि लै छथिन भाइ मे भाइये झगड़ा कऽ लै छथिन लेकिन एहि सब केला सऽ जे छै से कुनो फल नै मिलै छै तऽ